हाँ आप कपड़ा कपड़ा सिलाई करती हैं नहीं भाई नहीं हमको तो एक एक जोड़ी कपड़े सिलवाना है पैंट है एक शर्ट है हैं और टेरीकाट के हैं और इसका क्या क्या पैसा लेंगे आप नहीं ऐसा ऐसा है बहन जी कि आप आप आज आज मैं आपका हमेशा का ग्राहक हूँ और आपसे हमेशा ही कपड़े सिलवाता हूँँ हैं इसका आज कल कुछ आप पैसा ज़्यादा ले रही हैं इसलिए मैं बोल रहा था

नहीं आप आप आप इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ कर बता दीजिए कि कितना पैसा लेंगी आप हम तो हम तो बहन जी तीन सौ रुपया देंगे ठीक है धन्यवाद